बिहारमे बहुत एसन जगह छै जहाँपर लोकप्रिय पर्यटक स्थल छीकै जहाँपर दूर दूर सँ लोग घूमय खातिर आबय छीकै अगर बिहारके बेगूसराय जिलाके बात करल जाइ तऽ बेगूसराय जिलामे काँवर झील छै बहुत पुराना काँवर झील छीकै जे गढ़पुरामे अवस्थित छीकै गढ़पुरामे पहिले काँवर झीलके लोग दूर दूर सँ लोग आबय रहय मतलब वहाँ झीलके मजा लिए लए घूमय लए फिरय लए विदेश विदेश सँ लोग आबय रहय यहाँ बेगूसराय घूमय लए काँवर झील जेकि अभी भी छीकै अपने आपमे उ अपने आपमे मायने उ रखि रहलय हन अभी भी लोग घूमय लए आबय छै काँवर झील जेकि सओ बीघामे अब फैलल छीकै पूरा काँवर झील आओर बेगूसरायके ही एगो नौलक्खा मन्दिर छै जे बहुत पुराना स्थल छीकै जे लोग अभी भी उ दर्शन करय लए आबय छै कृष्ण जीके मन्दिर छीकै वहाँपर लोग घूमय छै जब जब मेला लगय छीकै तऽ लोग घूमय छै नौलक्खा मन्दिर बेगूसरायमे बहुत चर्चित मन्दिर छीकै एगो एक तरह सँ कहल जाइ तऽ वहाँ घूमय लए लोग आबय छै ओहे अगर बेगूसरायमे बहुत अब तऽ खुलि गेलय हन वाटर पार्क राज वाटर पार्क छीकै जे तेघड़ामे छीकै लोग वहाँ भी घूमय लए फिरय लए नहबय लए पहुँचय छीकै अगर बिहारमे वही चल जइए बोध गया तऽ बोध गया लोग फेमस छै पहिले सँ छीकै बहुत चर्चित स्थल छीकौ वहाँ देश विदेश सँ लोग घूमय लए लोग अभियो आबय छीकै ओ सब दिन रहलय हन ओ एतिहासिक स्थल भी छीकै एक तरह सँ बोध गया एक तरहसँ कहल जाइ तऽ इएहके जैसेकि यहींपर समस्तीपुर भी एगो अभी अच्छा जगह मन्दिर हइ टेढ़ीनाथ मन्दिर हइ बहुत चर्चित मन्दिर छै वहाँपर लोग भी देश विदेश सँ आबय छै घूमय लए आओर जब जब सावन आबय छै तब वहाँपर जाइ छीकै बाबा भोलेनाथके जल चढ़ाबय छै वहीं गढ़पुरामे भोलेनाथके मन्दिर चर्चित पुराना एतिहासिक स्थल छै जहाँपर लोग अभियो जब सावन आबय छै तऽ लोग काँवर सँ जलमे काँवर उठायके जाइ छै भोला बाबाके दर्शन करय लए जाइ छीकै आओर पटनामे चिड़ियाघर छै जेकि अपने आपमे एक मायने रखय छै जहाँपर देश दूर दराज सँ लोग अभी भी घूमय लए जाइ छै एक बार तऽ हमहुँ गेल रहियै चिड़िया घर पटनामे तऽ देखलियै बहुत अच्छा छीकै बड़ा नीक लागय छै वहाँ देखयमे बहुत बड़ा चिड़िया घर छै आओर आगन्तुक लोग अगर कहल जाइ तऽ विदेश सँ भी लोग आबय छै बिहार अपने आपमे एक बहुत चर्चित जगह छै बिहार एतिहासिक जगह छै एतिहासिक स्थल छै बिहार इएहे खातिर दूर दराज सँ लोग भी आबय छै की देखय लए घूमय लए फिरय लए